हाँ हमारे गाँव में जल निकासी व्यवस्था अच्छी नहीं क्योंकि रास्ते जगह जगह पानी भरा रहता क्योंकि हमारे गाँव में कोई नाली नहीं इस लिए पानी रास्ते में भरा रहता है जिससे आने एवं जाने में बहुत दिक्कत होती है और पानी भरा रहता है तो हमारे गाँव लोगों के यहाँ मेहमान भी कम आते हैं सरकार एवं पंचायत को सोचना चाहिए कि स्वच्छ एवं निर्मल गाँव होना चाहिए क्यों शहर से ज़्यादा सुंदरता और भाईचारा गाँव में होता है इस लिए हम यही चाहेंगे कि हमारे गाँव में नाली की सुविधा हो जिससे हमारा गाँव निर्मल और स्वच्छ हो